लम्बा तैराकीके लिय हमरसभके जे छै आरामसँ जे छै देखलहुँ कि पानिके गति कोन दिशामे जा रहल छै अगर ओ दिशामे हमसभ तैरय छियै तऽ आरामसँ जँ गति पकड़ै छै देह हाथके पथराए देलहुँ धीरे धीरे आरामसँ जे छै हाथ पयर चेलेलहुँ जँ पयरमे थकावट नहि अओते जेकर कारण अगर थकावट अओते तऽ पयरसभ जे छै फूलि जाय छै फूलेके बाद आदमी जे छै लोथ भए जाइ छै आओर मरि भी जाइ छै तऽ एहि लके जे छै पानिके गति देखके आओर आरामसँ जे छै हाथ आओर पयर चेलेलहुँ जे जादा दूर तक सफर करबय ओ गतिमे आओर शरीरके जे छै आराम मिलय छै शरीरमे कोनो कठिनाई नहि होइ छै एहि लयके हमसभ धीरे धीरे आराम आराम हाथ आओर पयरके जे छै चलबैत रहे छियै आओर धीरे धीरे जे छै ओ पानिके गति पर आगाँ भागैत रहे छियै एहिसँ जे छै जादा असरगर रहैत छै आओर शरीरमे थकावट नहि रहय छै आओर एहिसँ जादा दूर तक चलि जाय छियै हमसभ